हेल' ओइ है मा खालामनो बरिं माथो इन्टारभिउ होब्लाबो मोना मोना जाथारबाय औ मोनलांबाय अ उम उम नोंथाङा आथिखालाव मा मावगासिनो दं औ अ ओजों नोंसिनि एरियाखैजा बिजनेस मावनोबो गोबां जायगा दंना उम ओ नोंथांखो माथो नोंथांखो माथो साख्रि मोनदों होननानै खोनादोंमोन जोंनि खाथिजा अ अ अ इखिजाय आरो जोंनि खाथजोजाय दावराव जादोंमोन इखायनो आंसो नोंनो फन हरनो नागेरदोंमोन अ अ अ ओं माथो बर'निफ्रायबो आइ ए एस फोर ओंखारबायनो अ अ दाथ' आं नै प्राइभेट इस्कुलावसो हाबनानै दोनथ'दों र' है दरमहाफ्रानो माथो मिलायथारा अ